اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنے ہیں جیسے فارسی عربی ہندی سنسکرت اردو زبان کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں برطانوی دور میں اردو کو شمالی ہندوستان میں رابطے کی سب سے موثر زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اسے انیس سو چھپن میں پاکستان فارسی کی جگہ سرکاری درجہ ملا